हमरा आरके क्षेत्रमे बहुत तरहके मोबाइल चलबै छै आओर हम रेडमीके मोबाइल चलबै छी जेकि हमरा बहुत नीक लागैया चलबैमे एहिमे खासियत अछि कि बहुत नीकसँ मोबाइल चलै छै हैंग नहि करै छै कैमरा बहुत नीक छै आओर हमरा बहुत नीक लगैया चलबैमे नहि पानियोमे डुमबै छियै तऽ किछु नहि होइ छै ई रेडमीके मोबाइल हमरा बहुत पसन्द यऽ आओरो आदमी सब बहुत पसंद करै छै एहिमे हम जे चाहै छी से सब सब नीक अबैया नेट नीकसँ चलैया बैट्रीक ठीक रहैया किछु खरापी नहि होइया बहुत नीकसँ चलै अछि जाहिके लिए ई हमरा बहुत पसन्द अछि